नमस्ते हाँ क्या हाल है भाई

किस चीज़ की

कब से है तो आपको बताना दिखाना चाहिए था

हाँ तो ठीक है आइए हम सनडे को नहीं मिलेंगे बाक़ी हर दिन मिलते हैं दिन में खुला रहता है आइएगा वह भी लेते आइएगा नहीं देखने के लिए वह लेते आना वह बंद कर दो साथ में भी लेते आना क्योंकि हम उसको देख लेंगे कौन सी दवा आप दे रहे हैं सब हो जाएगा जाँच तो होगी ही होगी सी टी स्कैन सी टी स्कैन तो करनी ही पड़ेगी हाँ लानी पड़ेंगी रिपोर्टें उसी हिसाब से हम समझेंगे नहीं जाते हैं कुछ तो हमारे हॉस्पिटल में हो जाएंगी और कुछ थोड़ा बाहर से भी करानी पड़ेंगी तो हम आपके सहयोग करेंगे करवा देंगे आइएगा आप हम दस से चार मिलते हैं हाँ हाँ वैसे इमरजेंसी तो खुला ही रह रहता है आप जब आएंगी तो हमारा कोई ना कैंडिडेट उसमें रहता है डॉक्टर तो हम हमको बुलवा लेगा घर पर भी अगर हम आ जाएंगे तो हाँ देख लेते हैं हाँ भाई उसका चार्ज तो अलग से पड़ता ही है तो मेरा नंबर यही है जिस पर आप बात कर रही हैं उसको फीड कर लीजिएगा मिश्रा के नाम से ठीक नमस्ते